हेलो हँ कि समाचार हइ दीदी ठिके छै तब मोबाइल आओर हम दोकान केने छिए मोबाइल मोबाइलके कोन कोन मोबाइल लेबै कोन मोबाइल लेबै कम्पनीके कोन ई इस्क्रीन टचवला मोबाइल लेबै तऽ जेहन कम्पनी लेबै ओहन कम्पनीके मोबाइल होत जिओके जिओ मोबाइलके मने जिओके मोबाइलके पनरह सओ रुपैआ दाम होइ छै ओहिमेसँ एक एक दुइ सओ रुपैआ कम हो जेतै तेरह तेरह सओमे लऽ लेब आओर एक हजार एक हजार अच्छा ठीक हइ पसन्द हो जाएत तऽ हम दऽ देब बढ़िआँ मोबाइल हेतै मोबाइल बढ़िआँ हैत ने कहबै हमरा आओर मोबाइल लेबै अँए दाम दाम रेट कहलहुँ से हजार हजार रुपैआमे लऽ लेब हुँ हँ लऽ जाएब अच्छा घुमैत घुमैत आएब ने तऽ लऽ लेब तब रेट पुछिके रेट पुछिके आएब ने तऽ कि कहै हइ नहि कहै हइ तऽ ओतेक रेटमे हम दऽ देब हजार रुपैआमे हँ आएब घुमैत घुमैत आएब लऽ जाएब दोकान खुल्ले हइके तब किसब करै छिए अच्छा घुमैलए कहीँ नहि गैली हुँ बड़के मोबाइल बड़का मोबाइल नहि लेबै छोटकी मोबाइल लेबै अच्छा अच्छा ठीक हइ ठीक हइ बढ़िआँ कम्पनीके हइके लऽ जाएब आके अच्छा ठीक हइ तऽ काल्हि जाएब घुमैलए ने तऽ मिलि आओर लेबै हुँ

अच्छा तब धिआपुता आओरसब ठीकठाक हइ ने हँ हमरोसब ठीकठाक हइ